देखू गाँवमे एहि लेल नीक लागै छै कि गाँवमे दू चारि आदमी एक जगह बैठली आओर बाते करली जाहिसँ अपनापन भऽ गेलै गाँव देहातमे गाँव देहातमे एक दोसराके सब अपनापनके तरह सब बात केलक एक दोसराके घरसँ लऽ कऽ खएलक ओ ओकरा देलक ओ ओकरा देलक आओर ईसब भाषामे हमसब मैथिली भाषामे हमसब अच्छासँ मिल बेबहारके रहै छी से बात होइ छै आओर टाउनमे हइ तऽ टाउनमे तऽ देखू हमसब टाउनमे टाउनोमे अच्छा लगै छै जइसे कि टाउनमे भी तऽ कोइ चीज तुरन्त मिल गेलक आओर अच्छा अच्छा चीज देखैके मिलल जइसे दर दुकान हइ मार्केट हइ ईसब देखैके मिलै छै टाउनमे आओर उहाँ भी ठीके हइ टाउनमे भी ठीके कि सब चीज देखैके मिलै छै कि जब चाहे जे मिलै छै आओर देहातसँ अच्छा चीज मिलै छै से बात हइ आओर प्यार तऽ मिलै छै देहातमे एक जगह सब आदमी मिलली बतिएली अच्छासँ रहली इएह मेला उला लगलऽ सब आदमी झूम मिलके देखै लऽ गेली से बात छै इएह खुशीके बात हइ